हा मूंखे डांस सेखारण जो मौक़ो मिलियो हो जीअं त तव्हांखे ॼाण हूंदी त सिंधियुनि में ॿिनि प्रकारनि जी डांस नृत्य थींदो आहे हिकु छेॼ ॿियो झूमर हाणे जॾहिं छेॼ जेका आहे सो सभिनी खे हिकिड़ो गोल ठाहे करे छेॼ मतिलब जेको आहे मर्दनि जो नाचु थींदो आहे ऐं उन्हनि खे गोल ठाहे करे बीहारियो ऐं उन्हनि जे हथनि में ॾौकंला ॾिना मां हा ॾौकंला ॾिना उनखां पोइ हू जेको आहे ॾौकंलो हिकदमि ताल ते हुजे अहिड़ी तरह सां उन्हनि खे जेको आहे सो सेखारियो मां ऐं एत एतिरी त उन्हनि खे मौज अची वई जो चवनि पिया सर ॾाढो मज़ो आयो ऐं असां में हीअ छेॼ जेका आहे उहा त तव्हांखे ख़बरु आहे कंहिं बि ख़ुशीअ जे मौक़े ते ऐं या बहिराणो साहिब हूंदो आहे या कंहिं शादीअ में इहो हंई वेंदी आहे इनखां सवाइ ॿियो जेको झूमरु आहे उहो वरी जेको आहे सो ज़ालुनि जो नाचु थींदो आहे त उन्हनि खे केतिरनि खे ख़बरु ई न की झूमरु नाचु कीअं थींदो आहे उनमें बि हिकिड़ो गोल घेरो ठाहे ठाराहियो उहो सिर्फ़ु छोकिरियूं आहिनि ऐं जेके औरतूं हुयूं उन्हनि जो ठाराहियो ऐं हिकिड़ो हिकिड़ी औरत खे चयो भई थालु जेको आहे सो खणी ऐं उहो वेलण सां वॼाए ऐं हू गोल घेरो ठाहींदी वेंदियूं आहिनि ऐं उनमें जेको आहे सो लाॾा भॼन ऐं कलाम सभु उन्हनि में उन्हनि जे ॻाईंदियूं वेंदियूं आहिनि गॾो गॾु ऐं हिकु गोल घेरो घेरे में हू जेको आहे झूमरु नाचु हणंदियूं आहिनि त ॾाढो मोहक थींदो आहे झूमरु नाचु ऐं उहो मां उन्हनि खे जॾहिं सेखारियो त मूंखे बि ॾाढो वणियो ऐं मूंखे बि ॾाढो सुठो अनुभव थियो